आंहा सासे बिब' दं बे बिब'नि नामा सानिया जों सानैनि गेजेराव एखनब्ला समाव नांलाय खमलायबो जायो एखनब्ला समाव सानैजों बिराद गोरोबज्लायो जोंनि गोरोबनाया जाहैबाय जोङो जों बिराद गोरोबलायो अनलायो जोंनियाव अनलायलायनायबो बिराद दङ माबाफोर गाननाय जोमनायाव जोङो सानैजों ज' बायहैयो सानैजों एकदम बेरायहैयोबा लोगो बायदि आरो जोङो बिब' बिनानावनिफ्राय जोङो लोगोसिन लोगो बिब' बिनानावनिख्रुइ जों सानैजों लोगोबादियानो बिराद मोजां मोनलायो जोङो जोङो द्रेस फोरखौबो द'खनाफोरखौबो गाननाय जोमनाय गासैखौबो शेयार खालामो बिसना शेयार खालामो जोङो ओमफ्राय बबेबा समाव जोङो गोरोबलायि जायो बे गोरोबलायिनि रिजोन आ जाहैबाय जोङो द्रेस बबेबा गस्लाखौ बियो गाननो लुगैदों बा आं गाननो लुगैदों बेयाव आंसो आंबो गानगोन आंसो गानगोन बिदि ओमफ्राय एखनब्लाफोर खामानि मावनायाव मावनो बादोंबा नों माव आं मावा आं मावथ'वा माबाफोर बिनायाव नों गावबा गाव हानहर आं हानहरा नों ला हारसिं बेफोरबायदियाव एखनब्ला गोरोबलायि जायो ओमफ्राय गोरोबज्लायनाया जाहैबाय एखनब्ला खामानिफोरखौ शेयार खालामो सासे सिथ्ला सिबबा सासे थोरसि लथा सुयो सासे ओंखाम ओंख्रि सङोबा सासेया मैगंफोरखौ हानानै होयो बिदियाव बिराद गोरोबज्लायनाय ओमफ्राय बिमा बिफाखौ अनज्लायनाय जों सानैजों बिराद अनो बिमा बिफाखौबो जों बबावबा जायगायाव थाङोबा जों सानैजोंल' थाङो एखनब्ला गाव स्कुटि सालायो एखनब्ला आं गाखोयो एखनब्ला गाव सालायो बबावबा जायगायाव थाङोबा जोङो फट' फोर खेबलायनांगौबा जोङो गावबा गाव सानैजों बिनिखौ खेबलाय बिनिखौ खेबलाय रिल्स बानायो भिडिय' फोर बानायो जोङो माबा मोनसे जादोंबा जोङो रेस्टुरेन्ट फोराव जोङो बेलेग बेलेग अर्डार खालामो किन्तु जोङो सानैबो समान रानलायनानै लालायो ओमफ्राय जों फरायनायफोरावबो आं बबेखौबा हायाखैबा आं बिनियाव सोङो होनबा आङो गोबां एन्सार मोननो हायो मास्टार फोर बुजायनायखौ आं रोङाखैबा आं आंनि बिब'नाव सोङो ओमफ्राय बियो आंनो खिथायो फोरोङो आंनो नंगौ लामाखौ दिन्थियो बबेया राइट बबेया रं बियो आंनो खिथायो आरो बबेयावबा थांनाय टाइम आव आङो द'खनाफोरखौ आङो द'खना जोमग्राखौ मेट्सिन जोमनो रोङाखैबा बियो आंनो दिन्थियो दि नैबे जेनेबा गोथां कालार जों गोसोम कालार आ साबसिन नुयो बिदि होननानै आरो जोङो सानैजों जुवेलेरि रिं माबा इयारिंफोर नेकलेस फोरबो जोङो शेयार खालामलायलायो जोङो शपिं मल फोराव थांबा बियो कुर्टाफोरखौ बासिनो रोङाबा आं नैबेसो नोंखौ मोजां नुदों होननानै आं खिथायो बेबो आंखौ खिथायो बिराद गोरोबज्लायनाय दं आङो समाव दुखुफोर जायोबा बियो आंखौ बुजायो नंगौ लामाखौ आंनो खिथायो आंबो बेनो बबेबा समाव बियो दुखु जाबा आंबो बेखौ दुखुनि समाव माजों सान्ति फैगोन बेखौ आङो बेनो फोरमायो जोङो सानैजों सिरियेल नायनो बिराद मोजां मोनो मुभि फोर जोङो सिनिमा हल फोराव बिराद नायफैयो जोङो सानैजों जोङो माबाफोर जानो लुगैदोंबा आंनाव फैसा गैयाबा बे आंनो बायना होयो आंबो बेनो बायना होयो आं जा मोजां मोनो आंनि बिब'खौ आंनि बेस्ट फ्रेन्द आंनि बिब'आ समाव आं

आंनि लाइफ नि बेस्ट इसोरनि गिफ्ट बिब' बिमा बिफा जोंहा न'खराव साब्रै बिराद अनज्लायनानै थायो जोङो बिमा बिफाखौ जोङो बिराद अनो सानैबो फारागा जोङो जोंनि आब'आ साइस आंहा एसे सुन्दुरि नङा बियो बिराद सुन्दुरि ओमफ्राय जोंनि हाइत आ बारा मिलाया आं इसे जौसिन आब'वा आंनि इसे गाहायसिन जोंनि फिगार आबो एसे बेलेग बेलेग फाराग दं आं एसे रान्थें बियो एसे मटु एखनब्ला फाराग जानाया रुम फोरखौ फोसाबनायाव एसे एखनब्ला नांज्लायलायनाय जायो थेवबो बेयावबो अनज्लायनाय मानो होनोब्ला जों सानैजों सासे गैयाबानो बिराद बरिं मोनो न'आव बियो बहायबा कलेज फ्राव थांबा आं न'आव थालांदोंबा बिराद मिस खालामो गोसोखाङो